जि'यां कि में तुसें गी दस्सां की साढ़े जेह्ड़ा एह् एह्दा डिश जेह्ड़ी हैलदी होंदी तां ओह् मतलब जि'यां अस बचपन हे तां ओह् उस बेल्लै हैल्दी जेह्ड़ा असें गी दुद्ध बगैरा पीने आस्तै जां कोई ऐसी चीज जेह्ड़ी जेह्ड़ी फैमिली पर डिपेंड ही ते ओह् सैल्ली सब्जी बगैरा बी आखदे हे कि बड़ी जेह्ड़ी हैल्दी ऐ एह् ब बड़ी इत्त कन्नै बंदे गी बड़ा हैल्दी जेह्ड़ी सेह्त आस्तै मतलब ठीक रौंह्दी बंदा बमार निं होंदा सोझ जेह्ड़ी ऐ ओह् कमजोर निं होंदी इत्त कन्नै बड्डा होंदे कन्नै ऐनक जेह्ड़ी होंदी बगैरा ओह् फिट निं होंदी जां मतलब बड़ी चीजें दा फर्क हा जेह्ड़ा ओह् अस जेल्लै बचपन च जेल्लै प्रेजेंट जेल्लै इन्कलूड गल्ल करां में जेह्ड़ी अज्ज दी जेह्ड़ी तां अज्ज ते बंदे दिक्खी सकदे केह् तुस जेह्ड़े आं साढ़े हैल्दी च केह् होई राजमांह् ते साढ़े होई गे एह्बी विटामिन जेह्ड़ा असें गी मतलब मिलदा मतलब एह्बी बड़ी अच्छी जेह्ड़ी इक हैल्दी डिश जेह्ड़ी अज्ज दी प्रेजेंट ते अज्ज बी अगर असें सैल्ली जेह्की सब्जी होंदी तां ओह् सब तों जैदा जेह्ड़ी में तुसें गी हैल्दी दस्सां तां सब्जी जेह्ड़ी ऐ सैल्ली सब्जी जेह्ड़ी होंदी साढ़ी कि जेह्ड़ी अस आपूं जेह्ड़ी लाइयै त्यार करने जियां मशरूम होई जां गाजर होई कड़म होई गेआ गोभी होई गेआ एह्दे बारे च अगर अस गल्ल करचै ते एह् जेह्ड़ा बड़ा बड़ी हैल्दी डिश ऐ जेह्ड़ी जेह्ड़ी अस अपनी बनांदे न अजकल ते बड़ी जेह्ड़ी चाइनीज चला कोई किसै किसै कोई मतलब बाह्र दी डिश जेह्ड़ी असें गी मतलब कि खाने गी जेह्की साढ़ी सेह्त जेह्ड़ी जैदा इफैक्ट पांदी केमिकल बगैरा इसदे च पेदा होंदा ऐसी डिशां होंदियां जेह्कियां छड़े मसाले बगैरा बने दे जेह्ड़े साढ़े साथियें जेह्ड़ियां डिशां जेह्ड़ियां मतलब हैल्दी जेह्ड़ियां सिर्फ जेह्ड़ी अगर तुस अगर नार्मल बी अगर तेल गंढा जेह्ड़ा पाइयै उसी बनाई सकचै हैल्दी खाना अस जेह्ड़ी स्वादिष्ट होऐ पर होऐ बिल्कुल साद्दा जिसी साद्दा सिंपल खाना जेह्ड़ा होंदा ओह् जेह्ड़ा बहुत हैल्दी होंदा जैदा मसाले पाह्गे अगर जैदा अस किश करगे ते ओह् जैदा जेह्ड़ा होंदा ओह् साढ़े मसाले कन्नै जैदा मतलब किश होग ते साढ़े

जैदा जेह्ड़ी ओह् खांसी तां बंदा ते मरीज बनी सकदा बाद च जि'यां केईं बंदे होंदे ऐसे बंदे होंदे केह् खंदे टाइम बेल्लै रुट्टी खाना होंदी तां ओह् केह् करदे कि भुल्ली जंदे कि मर्च जेह्ड़ी ऐ तां उसी गैस उप्पर जां चुल्हे उप्पर किश बी उसी थोह्ड़ी उसी केह् करदे कि उत्त उप्पर फ्राई करियै जेह्ड़ी तां ओह् खंदे उत्त कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़ी ओह् मर्च होंदी ओह् जैदा जेह्ड़ी मतलब पैह्लें ओह् तां इफैक्ट होंदी जैदा इफैक्ट करदी अंदर जेल्लै बंदा ओल्ड एज होंदे जेल्लै बंदा स्याना होई जंदा जिसलै तां ओह् उसी जैदा खांसी जेह्ड़ी होंदी उत्त च पौंदी एह्दे एह्दे सारें च डिश हैल्दी डिश आखेआ इत च मेन चीज अगर जि'यां होटल च जेह्ड़ा खाना बाह्रला खाना अस मंगांदे जेह्ड़ा ओह् जेह्ड़ा हैल्दी नेईं होंदा हैल्दी डिश उ'ऐ होई सकदी जेह्ड़ी अस खुद आपूं घर बनाचै अपने असें गी पता कि असें इत्थै किन्नी केह् चीज जेह्ड़ी किन्नी पाए दी ऐ किन्नी हैल्दी कीती दी ऐ एह् साढ़े बिच गै मतलब साढ़ी जेह्ड़ी बाहर दी डिश होंदी ओह् हैल्दी नेईं होई सकदी उत्त मटीरियल अगर तुस दिक्खो ते तां कताना पेदा होंदा उ'नें लोकें ते टाईम दी बजह कन्नै उ'नें दो तिन्न मिंट जेकर उं'दे पंदरां जेह्ड़ा होंदा उत्थै ते जल्दी जेह्ड़ा खाना त्यार करना होंदा उत्त आस्तै उ'न्नै केह् कीते दा होंदा केह् मसाले मटीरियल इस्ट सोह्डा बेकिंग मतलब सारा किश इक र इक चीज़ जेह्ड़ी होंदी ओह् उ'न्ने त्यार कीती दी होंदी जित कन्नै कि जल्दी जेल्लै ओह् होंदा जल्दी आस्तै ओह्दा तां असें बी निं कीता होंदा साढ़ी अगर हैल्दी अपने अगर जेह्ड़ी अस अस अपनी अपनी जेह्ड़ी घर दी चीज जेह्ड़ी बनाई दी होंदी हैल्दी जेह्ड़ी घर दी कोई बी डिश रक्खी लैओ तुस हैल्दी च सब्जी होई जां कोई खाने आस्तै होई रुट्टी होई मतलब कि जेह्ड़ी अस अपने बनाह्गे एह्दे उप्पर अजकल दी गैस सलंडर सारा किश जो बी चीजां होंदियां तुस गैस उप्पर पैह्लें जेह्ड़ा होंदा नुहाड़े चुल्हे होंदे चुल्हे पर रक्खियै खाना जेह्ड़ा चुल्हे पर इन्ना टेस्टी होंदा जेह्ड़ा बनाए दा जेह्ड़ा ओह् बहुत ई इक चुल्हे दा जेह्ड़ा खाना जेह्ड़ा होंदा जिसी आखदे अज्ज ते जिसी अस तंदूरी आखदे हे जिस पैह्लें ते चुल्हे होंदे हे पैह्ले जमाने अस ते जिस तंदूर च ओह् खाने गी जेह्का ओह् अच्छा होंदा हा मगर अज्ज जेह्का गैस फुल्का दिक्खो इन्ना ओह् निं होंदा स्वादिष्ट नेईं होई सकदा एह्दे च जेह्ड़ा स्वादगिष्ट ऐ ओह् बिल्कुल निं ऐ एह् मटीरियल जेह्ड़ा ओह् बिल्कुल बनावटी चीजां बनियै औंदियां अजकल लह्सन ई तुस दिक्खो पैह्लें सब्जी जेकर जिसी थूम आखदे डोगरी च आखदे हून पैह्लें पांदे होर अपने घर जेह्ड़ा लाए दा होंदा गंढा जेह्ड़ा साढ़े अपना देसी घर दा होंदा उसी अगर तुस खाचै ते ओह् इक बड़ा ई इ'यां मतलब मिट्ठा जैसा होंदा मिठास होंदी ओह्दे ने स्वीट होंदा इन्ना एह् अगर उसी खाद्धा इ'यां बी बगैर अगर रुट्टी दे बगैर बी अगर ओह् खा सलाद ओह्दा बनाह्गे तां बी ओह् जेह्ड़ा ऐ तां साढ़े बड़ा ओह्दे वैनिफिशयल जेहा लग्गदा जेह्ड़ा अस एह् बनावटी जेह्ड़ी चीज़ लैंदे दकानै उप्परा जेह्ड़ा असें गी मशीनी जेह्ड़ा लह्सन जेह्ड़ा पंज दस्स रपेऽ पेकैट मिलदा ऐ

ओह् असें गी बाद च पता चलदा ऐ जेल्लै थोह्ड़े ओल्डएजड होंदे थोह्ड़ा बंदा चाली प्लस पंजताली होंदा जेल्लै थोह्ड़ा बंदा उस बेल्लै बंदे गी पता लगदा कि मतलब एह् जेह्ड़ा खाना जेह्ड़ा एह् हैल्दी ते असें इत्थै सेह्त आस्तै जेह्ड़ा असें जैदातर केह् करना हैल्दी चीजां खानी चाहिदियां सैल्ली सब्जी सब तों पैह्ली फ्रैश सैल्ली सब्जी मटर होई गे जां सैल्ली सैल्ली सब्जी केह्ड़ी मतलब बीन्स होई एह्दे च कड़म होई गेआ गोभी होई गेआ नुहाड़े च इक सैल्ली हरी सब्जी जेह्ड़ी अस अपने जेह्के ओह् उगाई खाह्गे जेह्ड़ा कड़म बगैरा जेह्ड़े मतलब अपनी जेह्ड़ी चीज अस आपूं लाह्चै ओह् साढ़े आस्तै वैनीफेशियल होई सकदा की जे साढ़े हैल्दी साढ़ी सेह्त आस्तै जेह्ड़ी बनावटी चीज अगर अस खंदे तां ओह् साढ़े आस्तै हैल्दी नेईं होई सकदी चाहे ओह् तुस होटल लाई लैओ ढाबा लाई लैओ बाह्र लाई लैओ खाना कदें बी हैल्दी नेईं होई सकदा हैल्दी उ'ऐ होई सकदा जेह्ड़ा अस अपने घर बनाह्चै होर जेह्ड़ा घर होऐ लेकिन ओह्बी होऐ केह्ड़ा जेह्ड़ा साद्दा जिसी साद्दा साद्दा खाना आखदे उ'ऐ उसी गै अस आक्खी सकदे कि साढ़े आस्तै एह् वैनीफेशियल ऐ अस एह्दे डिश जेह्ड़ी ऐ साढ़ी हैल्दी डिश तां सैल्ली सब्जी जेह्ड़ी साढ़ी दस्सां तुसें गी में एह्दे बारे च अगर दस्सेआ जा तां बस सैल्ली सब्जी बस इ'यै ठीक ई जैदा जेह्ड़ी ऐ हैल्दी होई सकदी इसदे अलावा कोई बी ऐसी चीज निं होई सकदी कि जेह्ड़ी हैल्दी होऐ हैल्दी उ'ऐ चीज होई सकदी जेह्ड़ी सैल्ली मतलब अपने जेह्के पत्तेआं पत्तेआं दी सब्जी जिसी अस आक्खी सकदे पत्ते जेह्ड़े होंदे पत्ते दी सब्जी जेह्ड़ी बनाई जंदी सैल्ली इत्त कन्नै विटामिन दी कमी हर इक चीज मतलब सोझ दमाग जेह्ड़ा हाइट जेह्ड़ी ग्रोथ करदी जेह्ड़ी ग्रीस करदी साढ़ी हाइट आस्तै बी जेह्ड़ी हाइट आस्तै बड़ी जेह्ड़ी इत्त बी एह् साढ़ी जेह्ड़ी फेमस सैल्ली सब्जी डिश अगर अस करचै सैल्ली सब्जी तुस कोई बी लाई लैओ साढ़ी जेह्ड़ी सैल्ली होनी चाहिदी एह्दी पत्ते दी सब्जी जेह्ड़ी हैल्दी डिश इसदे इलावा कोई होई निं सकदी एह् जेह्ड़ा मेरा कंसैप्ट में तुसें गी दस्सेआ बस एह् डिश एह् ई होई सकदी सैल्ली सब्जी